संजय जी बोल्ला दे ओ ते संजय जी एक्चूअली मिगी कुसै सनाया कि तुस ट्रैवल एजडेंट ओह् ते एक्टूअली में रियासी दा आए दा ते मिगी तुसें दस्सना कि कोई टुरिस्ट स्पॉट हैन जां टुरिस्ट स्पॉट जित्थै अस घुम्मी सकचै प्लस ते अ